ہلو میم السّلام والیکم ہلو میم جی اسٹوڈینٹ تھی اور میم مجھے مطلب میرے جو فادر ہیں ایک پوسٹ آفس میں جاب کرتے ہیں جس کی وجہ سے اُن کا ٹرانسفر ہو گیا ہے بلرامپور میں تو میں آپ مطلب میں آپ سے جی میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرا جو ہے یہ ٹرانسمیشن جو ٹرانسفر والا فام ہے مطلب وہ کرا دیجیے اُسی لیے ہیلپ چاہیے ہوگا یس یس میم یس میم یس میم میم دو یا تین تو کافی ٹائم لگ جائے گا کیونکہ ہمارے فادر ہمارے جو ہے کل ہی جائیں گے اور ہمیں کل تک ہی چاہیے یس میم یس سر یس یس میم یس میم ہم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تھینک یو میم آپ نے ہماری اتنی ہیلپ کی آمین ثمّ آمین تھینک یو میم آپ نے ہماری اتنی ہیلپ کی شُکریہ تھینک یو میم اور میم میم میم اُس کے لیے ہمیں فادر کی سرٹیفیکیٹ اور سگنیچر لانے ہیں نا یس میم یس میم مطلب سگنیچر اور آپ ہمیں اپنا سر ہمارا سرٹیفکیٹ دے دیں گی جی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اِنشاءاللہ تھینک یو میم